ہندوستان کا نقل و حمل نظام بہت اچھا ہے کوئی بھی کہیں بھی جا سکتا ہے کہیں بھی گھوم سکتا ہے کسی بھی پارک میں جا سکتا ہے کسی بھی شہر میں جا سکتا ہے کسی بھی قصبے میں جا سکتا ہے کسی بھی گاؤں میں جا سکتا ہے لیکن سفر کرنے میں بسوں میں بھیڑ بھاڑ بہت ہوتی ہے اور ٹرین کا اگر سفر کریں تو ایک ڈبہ پچاس سیٹ کا ہوتا ہے لیکن اس میں دو سو آدمی بھرے ہوئے ہوتے ہیں گرمی بہت ہو جاتی ہے اور بہت بھیڑ بھاڑ ہو جاتی ہے بڑی پریشانی ہو جاتی ہیں

اس کو حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے نظام لے کے چلنا ہے ٹرینوں میں اے سی کا انتظام کرنا ہے ٹرینیں بڑھانی ہیں اور بسیں اور زیادہ بڑھانی ہیں یہ سارا نظام حکومت کو دیکھنا چاہیے